صحافت کی جو آزادی ہے وہ میرے خیال ہے کہ صحافت کے اندر سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس وقت جس قسم کی صحافت ہو رہی ہے اس قسم سے تو میں بالکل ذرہ برابر بھی متفق نہیں ہوں کیونکہ اس وقت آزادی کا اس میں دور دور تک کوئی شبہ نہیں ہے کوئی اس کے اندر آزادی کا شوشہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا ہے